हिन्दी भाषा का इतिहास जो है वो क़रीब एक हज़ार वर्ष पूर्व माना जाता है और हिन्दी भाषा जो संस्कृत है वो हमारे यहाँ की सबसे प्राचीन भाषा है और माना जाता है कि बीस हिन्दी जो है संस्कृत भाषा से हिन्दी आयी है ठीक है और जिसे आर्य भाषा भी कहा जाता है या फिर देवनागरी भाषा भी कहा जाता है हमारे यहाँ प्राचीन में संस्कृत भाषा ही बोली जाती थी देवी देवता द्वारा और हमारे यहाँ के ऋषियों के द्वारा धीरे धीरे फिर हिन्दी भाषा का आ रूप लेने लगी पंद्रह सौ ईशा पूर्व हिन्दी भाषा का जन्म हो चुका था और अगर हिन्दी भाषा के विकास की बात आये तो हमें भारतेंदु की एक लाइन जो है मुझे याद आती है के निज भाषा उन्नति रहे सब उन्नति के मूल अर्थात् कोई भी जो भाषा होती है ना उसका उसका उन्नति का जो मूल है ना वो आ सभी जो वहाँ के व्यक्ति होते है उनके रूप में आता है और अगर इसमें क्या इसमें अब जो बदलाव आ रहा है अगर उनकी बात की जाये तो हाँ हिन्दी भाषा पहले जो है मातृभाषा लोग गर्व से कहते थे कि हिन्दी हमारी मातृभाषा है और हिन्दी को बोलते हुए वो शर्माते नहीं थे किंतु आज जो हमने पाश्च्यत संस्कृति को इतना अपना लिया है की यदि कोई हिन्दी भाषा का प्रयोग करता है तो लोग उसको ये बोलते है अरे इसको इंगलिश बोलनी नहीं आती हिन्दी में बात कर रहा है तो ओह उसको एक केटेगरी जो लो समझा उसका स्टेटस जो है वो लो हो जाता है तो मेरे हिसाब से हिन्दी भाषा को बोलने के लिये हमे गर्व महसूस होना चाहिए और इसमें कई बदलाव आए हिंसी भाषा में और हिन्दी भाषा जिस प्रकार से पहले हम बोलते थे वैसे अब हम पर्टिकुलर वैसी हिन्दी नहीं बोलते अब यहाँ पर सब अपनी रूलर लैग्वेज इसके मिक्स करकर हिन्दी का प्रयोग करते है